मुझे भारत के फ़ैशन के बारे में सोचने पर मजबूर होना पढ़ता है क्योंकि यहाँ का पहनावा बहुत ही अलग अलग तरीके का है जोकि मुझे बहुत पसंद आता है कुछ सलवार कमीज़ पहनती हैं कुछ घागरा चोली कुछ साड़ियां कुछ लहंगा अलग अलग तरह की लड़कियों के पहनावे हैं लड़कों में कुरता पैजामा पैंट शर्ट जीन्स धोती कुरता तरह तरह के कपड़े पहने जाते हैं हालाँकि वेस्टर्न फ़ैशन ने भारत के फ़ैशन को बहुत प्रभावित किया है क्योंकि अब ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो लोग वेस्टर्न कपड़े को ही पहनना पसंद करते हैं उन्हें उन उसी में ही आराम मिलता है लेकिन हर त्यौहार में किसी उत्सव में हमारे भारत का जो कल्चर है वो उभर के आता है जो देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और देख मुझे ज़्यादातर कपड़े खरीदने के लिए मेरे आस पास की जो मार्केट की दुकानें हैं बाज़ार हैं वहाँ जाना पसंद है क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के कपड़े मिलते हैं वैरायटी मिलती है अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं लोगों का नज़रिया देखने को मिलता है और उस तरीके से मैं अपने आप अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए सोचती हूँ और मुझे भारत का फ़ैशन बहुत ही प्रभावित करता है और मुझे सबसे ज़्यादा जो पहनना पसंद है वो सलवार कमीज़ है जो एक भारत के कल्चर को और एक लड़की के पहनावे को प्रकट करता है